हम खेती करै छी ओहिमे आबिके सबटा पैसि जाइए नील गाइ तकरे मतलबसँ हम सोँसे घेर बेर करै छी सबटामे नील गाइ पैसि जाइए तऽ घेर बेर करे छी सबटा पुतलासँ सबटाके बान्है छेकै छी घेरै बेरै छी खा जाइए सबटा आबिके नील गाइ ओकरा भगबैके ओहिसबमे रहै छी जे भागि कोना जाएत तऽ घेरै बेरैमे टाइम लगैए गरीब लोक छी घेरबै बेरबै नहि तऽ खेबै कोना तरे भागि जाइए ओहि दऽ कऽ आओर तब ओहिसँ हम घेरै बेरै छी एनाके घेर बेरके हम रखै छी तैओ दुइ चारि कट्ठा तऽ खेते करै छी तैओ भागि जाइए ओहि दऽ कऽ तऽ ओ घेर बेरकऽ अपना रखै छी तऽ ओहिमे अपना उपजाबै छी तऽ खाइ पिए छी दुइ चारि कट्ठा खेती कऽ कऽ एहिमे घेरबै नहि तऽ कोना रहतै नील गाइ चट दऽ खा जाइए अपना घेर बेरके छन्ना लगाकऽ घेरैमे तऽ खेती कऽ कऽ करै छी तब खाइ छी गरीब लोक घेरबै बेरबै नहि तऽ कोना खेबै ताहि दुआरे घेर बेरकऽ तब खाना खाइ अथी उपजाबै छी तब काटि खोँटिकऽ आनै छी तब करै छी खाइ पिए छी हर चीज करै छी आओर नहि करबै तऽ नहि खेबै भुखले रहि जेबै एहि दुआरे अपना करै छी खाइ पिए छी हर चीज करै छी आओर ओ नील गाइ ओहिमेके खाइए जेतै तऽ खेबै हमर आओर कि गरीब लोक गरीब लोकके तऽ खाने खरचा लऽ कऽ चलि जेथिन तऽ खेबै कि तेँ अपना खाइ पिए छी हर चीज करै छी तऽ घेर बेरकऽ रखै छिए रखबै तब ने खेबै एक दिनमे एक दिनमे उपजेबै तब ने खेबै आओर नहि उपजाएब तऽ नील गाइ आबिके खा जाइ छै उपजा करबै तब ने खेबै तऽ आबिके खा जाइ छै तऽ पुतलासँ घेर बेर धानोके खेत करै छी तऽ ओहोमे खा जाइए आबिकऽ तऽ ओकरो घेर बेर करै छी खेसारी करै छी तऽ ओकरो घेर बेर करै छी तऽ ओहोमे खाइए तऽ ओकरो घेरऽ पड़ैए गोटो करै छी तऽ ओहोमे आबिके खा जाइए तऽ ओहोके घेरऽ पड़ैए घेर बेरकऽ ओहोमे लगबै छी लत्ता अथी फाड़िकऽ आगूमे बान्है छी छेकै छी तब उपजा होइए तब खाइ पिए छी नहि उपजेबै नहि ओहोमे घेरै बेरै छी आबिके खा जाइए नील गाइ आबिकऽ तऽ दुइए बेरके तब बान्है छी छेकै छी भगबै छी नील गाइके तब अबै छी तब उपजा होइए तब खाइ छी गरीब लोक उपजेबै नहि तऽ कि खेबै तऽ उपजाबै छी तब खाइ छिए